अशिता जी सें ई सनाओ तुं'दा टिपिकल वर्क डे तु'न्दी दिनचर्या केह् ऐ ओह्दे बारे असें ई सनाओ कि'यां तु'न्दा दिन निकलदा में अअ पैह्लें ते कॉलेज़ दे पैह्ले सबैह्रे उठी आनी आं छेऽ बेऽ उठनी आं अ छेऽ बेऽ उट्ठियै पैह्लें में थोह्ड़ा हारा मेडिटेशन करनी आं क्योंकि मिगी गुस्सा बड़ा औंदा ऐ ओह्दे ताहीं में मेडिटेशन करनी आं थोह्ड़ा शांत रौह्ने ताहीं होर दूआ में केह् करनी आं फिर अअ ओह्दे बाद में चाह् पीनी आं पानी पीनी आं पैह्लें ते सबैह्रे सबसे पैह्ले उट्ठियै पानी गै पीनी आं ओह्दे बाद मेडिटेशन करनी आं ओह्दे बाद में अअ केह् बोलदे कि चाह् पीनी आं चाह् पीने दे बाद में न्हानीं आं धोनी आं पूजा शूजा करनी आं पूजा शूजा करियै जे सोमवार होऐ ते मंदर बी ज'न्नी आं सोम ते शनिवार में हमेशा मंदर बी ज'न्नी आं ते जे सोमवार नेईं होऐ ते फिर में घर च पूजा शूजा करियै ते रुट्टी शुट्टी बनाइयै ते दस ग्यारां ते बजी जन्दे रुट्टी शुट्टी बनाइयै ओह्दे बाद में टी वी शीवी दिक्खनी आं ग्यारां तो इक धोड़ी थोह्ड़ा टी वी शीवी दिक्खी लैनी आं फिर ओह्दे बाद मम्मी दे कम्म च थोह्ड़ा हत्थ हत्थ पाई ओड़नी आं थोह्ड़ा कम्म शम्म करी ओड़नी आं भापा दी दकान ऐ भापै गी थोह्ड़ा अंदर रेस्ट करन दि'न्नी आं में थोह्ड़ी देर तगर दकान च बैठी ज'न्नी आं ओह्दे बाद में अअ केह् बोलदे कि शामीं में चाह् छाह् बनानी आं भांडे शांडे मांजनी आं दपैह्रीं आह्ले ओह्दे बाद में मम्मी भापा गी चाह् छाह् दि'न्नी आं ओह्दे बाद में सैर सूर करनी आं में ते मम्मी रोज़ शामीं सैर करन जांदे मेरी मम्मी अअ बमार हियां अ उ'नें ई थायराइड बड़ा ऐ ते उ'न्दा थायराइड बड़ा बधी दा ऐ ते ओह्दे ताहीं डॉक्टर ने आखेआ की तुस जि'न्नी होई सकै उ'न्नी सैर करो ते फिर में मम्मी गी लेइयै शामीं रोज़ सैर करन जन्ने अस ते सैर करियै अस सत्त अट्ठ बेऽ घर आई जन्ने आं सत्त अट्ठ बेऽ घर आइयै में सब्ज़ी बनाई ओड़नी आं ते मम्मी फुल्के बनाई ओड़दी ऐ फिर भांडे शांडे मांजियै रातीं अस बैठिये थोह्ड़ी में मूवी शूवी दिक्खी लैनी आं रातीं रातीं फ़ोन च मूवी शूवी दिक्खियै फ्ही में सेई ज'न्नी आं अअ ते जे हॉलीडेज़ होन जे हॉलीडेज़ जि'यां साढ़े कॉलेज हून हॉलीडेज़ पेई हियां असें ई जे हॉलीडेज़ होन फिर में इक थोह्ड़ा अपना प्लेन चेंज करी लैनी आं में प्लेन थोह्ड़ा इ'यां बनाई लैनी आं की में नौ बेऽ धोड़ी सबैह्रे सारे कम्म शम्म ख़तम करी ओड़नी आं नौ तो लेइयै दो बेऽ धोड़ी में बैठी ज'न्नी आं फिर में कोचिंग दी पूरी जि'न्नी बी वीडियो होंदी यूट्यूब च ओह् सारी दिक्खनी आं ओह् सारी कॉपी च नोट्स बनाने में सारे नोट्स बनाने उ'नें ई याद करना ओह्दे बाद में उ'नें ई याद शाद करियै ओह्दे बाद फिर में दो जां तिन्न जे हॉलीडेज़ होन ते में दादी हुंदे घर ते रोज़ चक्कर लाने ई जाना मेरी दादी हुंदा घर मेरे घरो थोह्ड़ा हारा गै दूर ऐ ते में दादी दादू कन्नै रोज़ जाना थोह्ड़ी देर जाइयै बैठना उं'दे कोल उं'दी गल्लां गुल्लां सुननियां उं'दी सारी सलाह् मनन्नी आं ओह् जे आखदे ओह् जे सखाऽ दे उं'दे कोला सारा किश पुच्छना उं'दे कोला सारी जुन्दी सलाह् ऐ ओह् सारी पुछनियां मेरी दादी मेरे हत्थै ई चटनी बड़ी पसंद ऐ ते मे रोज़ जाइयै उ'न्दे उ'न्दे ताहीं चटनी बी बनानियां उ'न्दी सारी गल्लां सल्लां सुननियां उ'न्दे कन्नै बैठनी आं थोह्ड़ा टैम पास करनी आं उ'न्दे कन्नै थोह्ड़ा हारा थोह्ड़ा हारा गै गल्ल च गल्ल बात च ओह् बड़ा सारा अपना दुक्ख बी सनाई ओड़दे न ते उ'न्दे कन्नै बैठिये थोह्ड़ा टाइम पास करनी आं उ'न्दी सारी राऐं रूएं सुननी आं ओह्दे बाद में अपने भ्राऽ भैनें ई सारें ई बैठाइये पढ़ानी आं ट्यूशन पढ़ानी आं ट्यूशन पढ़ाइयै फिर में केह् बोलदे की थोह्ड़ी सैर सूर करनी आं ओह्दे बाद फिर में बापस घर आई ज'न्नी आं अअ ते ओह्दे बाद दूऐ दिन बी इ'यै होंदा लेकिन एह् ऐ कि में अपने भैन भ्राऐं बी पढ़ानी आं अपने कन्नै कन्नै जे में पढ़ाऽ दी आं ते में अपने भैन भ्राऐं गी बी पढ़ानी आं पूरे दिन च में थोह्ड़ी गेम्स बी खेलनियां क्योंकि मिगी बड़ा स्ट्रेस होई जन्दा नि'क्की नि'क्की गल्लै ई लेइयै थोह्ड़ा थोह्ड़ा स्ट्रेस होई जाना थोह्ड़ी थोह्ड़ी चीज़ें दा स्ट्रेस होई जन्दा अस गेम्स शेम्स खे'ल्लने गप्पां शप्पां लानै आं मम्मी भापा कन्नै बैठिये थोह्ड़ी गल्लां शल्लां करी लैतियां थोह्ड़ा सैर सूर करी लैता थोह्ड़ा फ़ोन फून दिक्खी लैता भजन भूजन सुनी लैता ते थोह्ड़ी मूवी शूवी दिक्खनेआं रातीं बैठिये सारे गेम्स खेल्लने आं बैठिये मम्मी कन्नै थोह्ड़ी गप्प शप्प लान्नेआं ते इ'यै होई जंदा पूरा दिन ते इ'यां निकली जन्दा साढ़ा पता गै निं चलदा जे संडे सुंडे होऐ कोई रिलेटिव रुलेटिव आया होऐ घरै ई नानी दे घर चले जाना कदें छूट्टियें ई बूजी दे घर चले जाना मासी दे घर चले जाना तां ते टैम दा पता ई निं लगदा कोलै थोह्डे़ दिन उ'न्दे घर गे थोह्डे़ दिन उ'न्दे घर गे फ्ही ते टैम दा पता निं चलदा ऐ टाइम निकली जंदा इ'यां गै छुट्टियें दिनें अअ साढ़ा ते इक्कै प्लेन रौह्ंदा नानी दे घर जाना चार पंज दिन नानी दे घर लाइयै आना फिर मासी दे घर लाइयै आना अअ ते दादी दादू हुन्दे घर बी थोह्ड़ा गल्ल शल्ल करियै बातचीत करियै शैल उं'दे कन्नै रैहन सैहन उ'न्दे कन्नै बैठदे बूठदे न बड़ा शैल लगदा ऐ हॉलीडेज इ'यां गै खत्म होई जन्दियां ते फ्ही ओह्दे बाद स्कूल कॉलेज फ्ही स्टार्ट होई जन्दे न